हां जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिदा कि के इंटरस्ट होना चाहिदा बच्चें गी होर बच्चें गी अस न्यू जनरेशन गी इ'यै गलागे कि असें बिल्कुल ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट उप्पर इंटरस्ट लैना चाहिदा कि के अगर बच्चे एह् करङन कि रोजगार दे साधन बनदे न ते होर पराने जेह्डे़ लोग हे अजें बी अपने घरें बिच एह् छोटे मोटे कम्म करा करदे न जि'यां के छाबड़िया बनाना टोकरिया बनाना बडे़ गुलदस्ते बनाना होर ओह् जेह्डे़ पराने बजुर्ग न ओह् बी उं'दे बच्चे दी मदद करी सकदे न ते होर खास करियै अस स्कूलें बिच बी उ'नें बच्चें गी काफी स्पोर्ट करा करने आं कि के बच्चें ई अस आखने आं पराने समान कन्नै बी बड़े सारे चीजां जेह्ड़िया न ओह् बनी सकदियां न कि के बड़े सारे बच्चे कुछ कुछ जि'यां के छोटी मोटी गड्डियां जां कुछ ऐसे सोलर सिस्टम बड़ा कुछ बनाइयै लेआंदे न ओह् होर अस बी जरूर उ'नें बच्चें गी स्पोर्ट करा करने आं कि के असें बड़ा अगर अस उ'नें ई स्पोर्ट करगे अस उ'नेंगी करगे ते बच्चें गी जादा जागरूक होङन बच्चें बी होर जेह्डे़ पराने लोक न बजुर्ग न उ'नें ई बी चाहिदा कि अस बी अपने इ'नें बच्चें गी अपने बच्चें गी अपनी पुरानी निधि कोला अपनी पुरानी जेह्ड़ी साढ़ी पहचान ऐ साढ़े आर्ट एंड क्राफ्ट गी अस उ'नें बच्चें गी उंं'दी तरफ प्रेरित करचे होर बच्चें गी बी रोजी रोटी दा साधन मिले कि के एह्दे कन्नै बी बड़ा अज्ज जि'यां कि रोजगार बड़े घट्ट होआ करा दे न ते बड़ा नौकरियां दा बडा मुशकल होई दियां न लेकिन मैक्सिमम अज्ज कल इ'यै बड़ा जादा लग्गा दा कि बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् अपने हत्थें कुछ करे ते ओह्दे कन्नै ओह्दा इनकम दा साधन बने होर कोशिश इ'यै होनी चाहिदी ऐ कि काफी बजुर्गे आह्ली बक्खी बी साढ़े ध्यान होना चाहिदा कि के साढ़ी जेह्ड़ी सरकार ऐ उसी बी इस चीज गी मद्देनजर रखदे होई साढ़े बजुर्गे गी बी दिक्खना चाहिदा ताकि जि'नें लोके च एह्का हूनर ऐ एह्की कला ऐ ओह् लोक बी अपने घरें बेठियै गै एह्के कम्म करन ताकि उं'दा बी रोजी रोटी दा साधन बनी जा होर बच्चे गी बी स्पोर्ट करन होर अस बी उ'नें बच्चें गी जादा कोला जादा स्पोर्ट करगे स्कूलें बिच बी गौरमेंट ने कोई एह् स्पोर्ट करना चाहिदा स्कूलें च कोई ऐसे संसाधन देने चाहिदे ताकि अस टीचरें गी सखाया जा होर जेह्डे़ बच्चे अग्गें जेह्के कम्म जेह्डे़ अस बच्चें गी सखाए जान जां बच्चें गी सिखाए जान कोई ऐसे लोकें गी लाना चाहिदा उ'नें होर ओह् आइयै ते बच्चें गी इ'नें चीजें कोला बच्चे गी सखाना चाहिदा ताकि अग्गें आने आह्ले टाइम उप्पर नौकरियां ते बड़ियां घट्ट न ते कीऽ निं अगर बच्चे ने कुछ सिक्खे दा होग ओह् अपने हत्थें बेहियै अपने घर गै बेहियै अपने लघु उद्योग जेह्डे़ न ओह् शुरू करी सकदे न होर बड़ा अच्छा लगदा ऐ कि जेह्ड़ा बंदा अपने हत्थें कम्म करग आर्ट एंड क्राफ्ट जां कोई बी हूनर ऐ जेह्दे बिच ओह् करग ते ओह्दे कन्नै ओह्दा सोर्स ऑफ इनकम बनग बड़ा होर खुश रौह्ग ओह् उसी लग्गग की आं में अपनी मेह्नत कन्नै किश करा दा होर में करना बी चाहिदा होर मां बाप गी बी इस गल्ला दी खुशी होंदी ऐ होर में गौरमेंट अग्गें इ'यै अपील करङ कि तुसें बी कुछ ऐसे साधन बनाने चाहिदे जेह्दे कन्नै आर्ट एंड क्राफ्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् बच्चे गी बच्चे दा एह्दे बिच रूचि बने ते बच्चें दा मन बने इस चीज गी होर ओह् बच्चे जेह्डे़ न ओह् उस चीज उप्पर तरफ प्रेरित होन होर अपनी रोजी रोटी दा साधन बी करी सकन